आं गोदो उन्दै समनिफ्राय फरायजेननायनिफ्राय से थाखोआव फराय फरायनायनिफ्राय आङो बर' रावखौ जोबोर मोजां मोनोमोन से थाखोनिफ्राय आरो आङो बा थाखो आरो बा द' स्नि दाइन थाखो स्नि थाखोसिम आङो बर' रावआवहाय आङो फरायै फरायै बर' रावआव आङो बिराद बर' रावखौ फरायनो बिराद मोजां मोनो आरो आङो बे बर' रावआव आङो परिखानि माबाखौ नाम्बारखौ आङो गोबां बुरजा लाखिनो हायोमोन फार्स्ट फार्स्ट लाखिनो हायोमोन आङो माब्लाबा बोसोरावहाय आङो बाजि बाजिगु मालाबा अब्बा बोसोरावहाय आङो द'जि दाइन आरो अब्बा बोसोरावहाय आङो बिदिनो र' आङो क्लास अवानावहाय थु थ्रि फरफ्रावहाय आङो फरनिफ्रायनो आङो बर' रावआव बिदिनो बर' बर' माबायाव आरो थुनलाइआवहाय आं थुनलाइखौनो बयनिसाय साबसिन मोनो आंनि बर' राव बिमा बर' थुनलाइ रावखौनो आङो बिराद साबसिन मोनो बेयावहाय आङो नाम्बारखौ माब्लाबा क्लास फरावहाय नाइन्टि फर क्लास फराव नाइन्टिफर मोन्दां आमफ्राय क्लास फाइभआवहाय नाइन्टिफर क्लास फाइभआवहाय नाइन्टिफर नाइन्टि नाइन्टि फाइभमोन्दां क्लास फाइभआव क्लास फाइभआव नाइन्टि फाइभ ओमफ्राय क्लास सिक्सआवहाय नाइन्टि ओमफ्राय क्लास सेभेनाव नाइन्टि मोन्दों आरो आङो ओमफ्राय आं बारा बुरजाबो फरायखायाखै एसेल'सो फरायखादों क्लास सेभनसिमल'सो फरायनाय जाखादों आङो ओमफ्राय आङो क्लास सेभेन क्लास एइट क्लास नाइन क्लास नाइनसिम फरायनाय जादों आरो ओमफ्राय आङो बेवहाय बर' रावखौनो बयनिसाय साबसिन मोन्दों आरो बेखौनो आङो बेखौनो आङो बर' राव आयदाखौनो फरायनानै जोबोद मोजां मोन्दोंमोन आरो आङो क्लासावहाय बयनिसाय हासिनैयानो आङो इंलिस साबजेक्टखौ बारा मोजां बारा हायामोन एसे खमसिन हायोमोन आं इंलिस साबजेक्टखौनो ओमफ्राय बेलेकखिनिखौलाय आङो बर'फोरखौ गासैखौबो हाजोबो ओमफ्राय मेथ्सआवबो मेथ्सखौबो एसे हायोमोन आङो आरो बर'खौथ' आङो मोजां मोनखायो फरायनो आरो बर'खौनो आं बांसिन बर' थुनलाइखौनो आं बांसिन नाम्बार लाखियोमोन आं बेखौनो बयनिफ्राय बेखौनो आं साबसिन मोनोमोन आरो फरायनाय समाव बेखौनो आङो नाम्बार बुरजा बुरजाहाय मोननायखाय आङो बिराद रंजानाय मोनोमोन गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनोमोन नाम्बार बुरजा बुरजा लाखिनो हानानै बर' थुनलाइखौ आङो बिराद मोजां मोनोमोन बेलेकफ्रावबो मात्र' आं इंलिसाव एसे खमसिन मोनोमोन आरो नाम्बारफोरखौ बेखौ एसे खम हायोमोन आरो आं बयनिसाय इंलिसखौ ओमफ्राय बिदिनो ससेल ओमफ्राय साइन्स मेथ्स ओमफ्राय ओमफ्राय बे बर' बर'खौथ' आं बेयावनो बांसिन मोनखादों मोननायालाय ओमफ्राय मात्र' आङो इंलिसावल'सो खम मोनोमोन आरो नाम्बारफोरखौ बादबाखियाथ' बांसिनानो गासैबो आङो जेनेबा अब्बा इदिनो खम माब्लाबा बारा इदि मोनोमोन आरो साबजेक्ट लानानै साबजेक्ट इनिफ्राय आं उन्दै समनिफ्रायनो बिराद लेखा फरायनाय मानाय स्कुलाव थांनाय आरो इदिनो बायदिसिना लेखा फरायनाय मानाय इदिनो बायदिसिना सोलोंथाइ लानाय उन्दै समनिफ्रायनो इदिनो रंजानाय बाजानाय मोसानाय बायदिसिना इफोरखौ आङो बिराद मोजां मोनोमोन आरो उन्दै समनिफ्रायनो आङो स्कुलाव थांनो स्कुलाव खेला देला गेलेनाय मानाय गासैखौबो आङो बिराद मोजां मोनोमोन आरो स्कुलाव थांनो मोसानो मेथाइ खननो खन्थाइ आवरायनो बायदि मैया सोलोंनोफोरखौ आं बिराद मोजां मोनोमोन आरो